जइसे विदेशी खानामे अइसे भी हमरा घरमे सादा खाना बनै छै पर विद् विदेशी रेसिपीमे चाऊमीन बनबै छियै बाजारसँ वइसे भी दोकानमे आओर बाजारमे मिल जाइ छै आओर बना कऽ सभ परिवार खयलहुँ आओर चाऊमीन भी चाऊमीन भी बाजारमे आओर घरमे उपलब्ध होइ छै बना कऽ सभ परिवार खाइ छी मिलि जुलि कऽ आओर जइसे भी अण्डा रोल आओर अण्डा आमलेट ये भी सभ बाजारमे मिल जाइ छै बहुत अच्छा लगै छै सभ परिवार मिलि कऽ खाइ छियै आओर वड़ा पाव भी बाजारमे मिल जाइ छै जइसे मेला मेला आरमे गेलहुँ तऽ वड़ा पाव चाऊमीन अण्डा आमलेट आओर बहुत तरहके सामान मिलै छै आओर हइ ने मैगी भी आओर मोमोज भी बाजार अरमे मिल जाइ छै जइसे दुकान दौरी गेलहुँ चौक आर पे मिलै छै अंडा रोल अर मोमोज मोमोज भी लेलहुँ बहुत अच्छा तरहसँ सभ मिलि कऽ सभ परिवार मिलि कऽ खयलहुँ आओर आओर जइसे